हम लोग अभी तो यहाँ रहते हैं पहले हम मुंबई में रहते थे वहाँ पर हम कल्याण में रहते थे और बचपन में हम पार्क पापा ले जाते थे पार्क घुमाते थे मूविज दिखाने ले जाते थे एलीफेंटा घुमाने ले गये थे और फिर शिरडी के साई बाबा नासिक ले गये थे और जरीमुरी देवी और बंबा देवी और हर जगह घुमाये थे फिर हम लोग गाँव आ गये तो फिर गाव में भी गाजीपुर में लार्ड कार्नवालिस घूमे और पार्क है गाजीपुर में यहाँ घूमें फिर आगरा गये थे आगरा में लाल किला देखे ताजमहल घूमें और फिर यहाँ बनारस में सारनाथ गये थे फिर दशाश्वमेध घाट गये थे विश्वनाथ मंदिर घूमने गये थे बी एच यू गये थे फिर इलाहाबाद गये थे इलाहाबाद में नेहरू जी का घर है उनकी जो भी पुरानी चीजें हैं और इलाहाबाद में म्यूजियम है जिसमें चंद्रशेखर पार्क है वहाँ भी गये थे घूमने तारामंडल घूमने गये थे और संगम घूमने गये थे बहुत सारी जगह इलाहाबाद में घूमे फिर यहाँ आये फिर गये थे अयोध्या गये थे अयोध्या में राम जी का दर्शन किये और राम जी का राम लल्ला का दर्शन किये हनुमान गढ़ी गये हनुमान गढ़ी में हनुमान जी का दर्शन किये फिर यहाँ बनारस में है राज राजधरी गिरधरी वहाँ घूमने गये थे और फिर पार्क में गये थे सारनाथ पार्क है वहाँ भी घूमने गये थे और फिर अब वृंदावन भी गये थे वृंदावन भी घूमे यू पी में जितने भी जगह है हर जगह घूमना बहुत पसंद है न बचपन से हीं घूमते रहे हैं पापा मुझे घुमाते रहे हैं यहाँ वहाँ हर जगह पापा को भी शौक है घुमाने का तो घुमाते रहते हैं और हम लोग यहाँ गाजीपुर में है बहुत बड़ा मार्केट लगता है गाजीपुर में तो वो भी हम घूमें मिसिर बाज़ार है बहुत बड़ा मार्केट है वो भी घूमते रहते हैं बचपन से ही मुझे घूमने का बहुत शौक है इसलिए मैं जहाँ भी मौका मिलता है मैं घूमती रहती हूँ मेरी फैमिली भी पापा भी मुझे हमेशा घूमाते रहते हैं दूर दूर ले जाते रहते हैं मतलब मुंबई में जितना भी हम लोग मुम्बई रहते थे तो वहाँ बहुत जगह है सारी जगह घूमाये ले जाते थे घुमाए और मूवीज दिखाने ले जाते थे और बहुत दूर दूर तक घुमाए आगरा गये थे तो आगरा में भी बहुत जगह घूमे इलाहाबाद में हर जगह बहुत घूमे क्योंकि मुझे घूमना बहुत पसंद है बचपन से ही मेरा शौक है कि मैं हर जगह घूमूँ हर जगह को देखूँ इसलिए मैं कोशिश करती हूँ घूमती रहती हूँ